घूमने के लिए मेरी मनपसंद जगह जैसे कि मंदिर हें मंदिर में चिन्तामन गणेश जो कि हमारे महितपूर में बहुत प्रचलित है जहाँ पर गणेश जी की मूर्ति बेटिएं हुई हैं और वहाँ पर झूले लगे हुए हें और भी बहुत सारी महा महा भोलेनाथ जी की एक मूर्ति है जिसमें गंगा गंगाधारी महादेव बैठे हुए हैं बहुत ही अच्छा है वहाँ पर जने लगे हुए हैं हमें बहुत अच्छा लगता है वहाँ पर घूमना उज्जैन ज़िले में हें महाकाल मंदिर जहाँ पर महाकाल के दर्शन करने के लिए हम जाते हैं और देश दर्शन से भी बहुत सारे लोग आते हैं लाखों कि संख्या में महाकाल मंदिर और महाकाल लोग है जो कि अभी नया खुला हुआ है दो हज़ार तोइस तैवीस में ही खुला है महाकाल मंदिर और महाकाल लोग उसमें बहुत ही अच्छा लगता है घूमना जाना और इस्कान मंदिर हें वहाँ पर घूमना बहुत पसंद है हमें और देवास कि टेकरी जहाँ पर माता जी की टेकरी हें ऊपर चढ़ कर जाना बहुत ही अच्छा लगता हैं वहाँ पर माता जी के दर्शन करने के लिए और इंदौर में भी टेकरी हैं जो कि माता जी कि है है हम विसर्जन माता की वहाँ पर भी हमें में जाना पसंद है अभी फिलहाल मैं राम राम मंदिर बना है वहाँ पर अभी हम गए नहीं हैं लेकिन इच्छा है जाने कि कि कभी जाएंगे भविष्य में वहाँ पर भी इच्छा है हमारे जाने कि और गोकुल मथुरा भी जाएंगे और अभी फिलहाल में हमारे उज्जैन ज़िले में ही राम घाट है मंगलनाथ है भैरो घाट है यहाँ पर गए हैं बहुत अच्छा लगता है कार्तिक के महीने में जहाँ पर झूला लगता है रामघाट पर झूला देखने जाते हैं अधिकतर और भी बहुत अच्छा लगता है बहुत हमारे पास में ही यहाँ पर डोंगला में एक अनुसंधान टेरीइस्कोप बना हुआ है जहाँ पर कर्क रेखा निकली हुई हैं ओर जो कि एक लद्दाख में हें और एक यहाँ पर हैं वो वहाँ पर भी बहोत बड़े बड़े टेलीइस्कोप वगैरह लगे हुए हैं ज़िससे अनुसंधान केंद्र बना हुआ है पास में एक इस्कूल भी हैं वहाँ पर जो कि बहुत ही अच्छा है शिशु मंदिर हें वहाँ पर बहुत अच्छी पढ़ाई होती हैं और हमारे आसपास में भी ज़ो घूमने कि जगह जैसे कि इलाही वहाँ पर हम गए हैं और आसपास के जो क्षेत्र में मंदिर वगैरह हैं वहाँ पर जाना हमें बहुत अच्छा लगता है